आंनि मिन्थिनायावथ' बांसिन जेखौ सुथेनाया जायो बे जाहैबाय स्कुल युनिफर्म आरो फर्माल ड्रेसस्सेस जेन्टसफोरनि आरो लेडिसफोरनि हिनजावफोरनि थाखाय ब्लाउस ब्लाउसखौ बयबो गानो एव्रि कास्ट ओमफ्राय सलवार सुट बेखौ सुथेयो ओमफ्राय बे ऊलजों सुथेनो आङो स्वेटारखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बेखौथ' आखायजों सुयो आरो माखासे जुदि न'आवनो सुयोबा ब्लाउसफोर सुयो बेफोरखौ आखाइजों सुआलासिनो मेशिनजों सुनाय जायो आरो एमब्र'यदारिखौबो आजिखालि आखाइजों सुआलासिनो मेशिनफोरजों सुनाय जायो आजिखालि ऊलफ्राबो स्वेटारफ्राबो जेखौबो सुनो मेशिन ओंखारबाय गासिबो ईजि प्र'सेस जाजोबबाय दा आखाइजों ल' खामानि जाला दा मेशिनजोंबो जासै